ہم گھر میں یا پھر باہر جو کچھ بھی کرتے ہیں ویسے تو وہ صرف کام ہی ہوتا ہے لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم دل سے کرنا پسند کرتے ہیں ہمارے دلچسپی ان کاموں میں زیادہ اچھی ہوتی ہے اور جو نارملی گھر کے کام ہوتے ہیں انہیں تو ہم روز کرتے ہیں جس سے ان میں ہمارا من بھی نہیں لگتا لیکن ہمیں وہ کام کرنے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کام تو روز کے ہیں لیکن کام اس کام سے ہٹ کے بھی اور کچھ شاید اس میں بہت اچھی ہوتی ہے جیسے کہ میں گھر کے کاموں کے علاوہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے تو میں پڑھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہوں اور مجھے پینٹنگ ڈرائینگ کرنے کا بھی بہت ہی زیادہ شوق ہے جس میں میں بہت دلچسپی رکھتی ہوں میں جب بھی گھر کے کام سے فارغ ہو جاتی ہوں تو میں ڈرائینگ پینٹنگ کرتی ہوں اور اپنے اور اپنے کاموں میں اور اپنی پڑھائی میں بھی زیادہ دھیان کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ سب کرنا بہت اچھا لگتا ہے